मैं अपने डेली के रूटिंग में जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह में करता हूँ तो उस वक्त मैं मेरे पास एक गैजेट है जो मेरा घड़ी है उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं वर्कआउट एक्सरसाइज उसके बाद टाइमर सेट टाइमर अलार्म वगैरह सारा कुछ उसमें डाला गया है और उसे मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ उसमें एक मैंने अपना गोल सेट कर रखा है जिसके थ्रू डेली के रूटिंग में वो चीज वर्कआउट करना मेरे लिए बेहद असान होता है और इनसे मुझे काफ़ी अच्छा हेल्पफुल मिलता है और डेली वर्कआउट के रोजाना में ये चीज़ काफ़ी बेहतर है यह एक अच्छा गैजेट है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और मैं इसे इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करता हूँ इससे ये चीज पता होता है कि मैंने पूरे दिन में कितना दिन कितना देर कितना घंटे तक वर्कआउट किया और किस टाइम में कौन सा वर्कआउट किया उसमें मुझे सारा कुछ का पता होता है तो ये चीज यह ऐप और ये वॉच जो है काफ़ी बेहद अच्छी है उनसे मुझे एक ऑक्सीजन लेबल बहुत सारे फीचर्स होते है उसमें जिससे हमें पता लगता है कि मेरा शरीर किस टाइम में अभी किस किस हालत में है मैं भी अच्छा हूँ कि नहीं हूँ मेरा बेस्ट फिट कैसा है और इससे इसे खास तौर पे दौड़ने वक्त में यूज़ करता हूँ जब मैं दौड़ता हूँ तो मुझे इस चीज का एक गोल का पता होता है कि मैंने इतना किलोमीटर तक दौरा और मैंने इतना डिस्टेंस पूरा किया अपने दौड़ने के डेली रूटिंग में तो ये चीज काफ़ी अच्छा है और मैं इसे यूज भी करता हूँ और यह एक हेल्थ लिए काफ़ी उपयोग चीज है और इससे बेहद आसान भी होती है किसी भी चीज को करने के लिए खास तौर पे वर्कआउट करने के लिए दौड़ने के लिए बेहद असान होती है और इसे हर किसी को यूज भी करना चहिए